हैलो भैया तुस आटो ड्रैवर बोल्लै दे अच्छा में इत्थै कटरा जाना हा ते ओह् कटरा धोड़ी तुस मिगी लेई चलगे अच्छा ते किन्ने पैसे लैगे तुस उत्थूं दे हून तुस सनाओ नीं आटो थुआढ़ा मिगी अगर ठीक लग्गग ते फ्ही अ'ऊं जाह्गी ते नेईं लग्गग ठीक ते फ्ही अ'ऊं दिक्खी लैगी हून तुस सनाओ मिगी पैह्लें हां गड्डी तो आटो थुआढ़ा सारा किश थुआढ़ा ते फ्ही तुसें गै सनाना होर कुस सनाना ज्हा रपेआ नेईं अड़ेओ ज्हार रपेआ जादा होई जाना हां ओह् ते ऐ

हां ओह् ते ऐ लेकिन फ्ही बी दिक्खो हां इत्थै मड़ो आटो आह्ले घट्ट पैसे लैंदे इत्थै बी इन्ना ज्हार रपेआ नेईं लैंदे न इत्थै गै कुतै जाना होऐ तां बी घट्ट लैंदे हां आहो फ्ही बी थोह्ड़ा बहुत ते मड़ो घट्ट करना चाहिदा हून दिक्खो हां अस इत्थूं दा गै जन्ने नी आटो ते ओह् बी जादा पैसे नीं लैंदा ओह् बी घट्ट लैंदा ते मैं इत्थै चलो तुस बाकव ते थोह्ड़ा थाह्र लेई लैन्ने आं घट्ट ओ ते तुस असेंगी छड्डी आह्गे उत्थै तां ठीक ऐ हां ओह् ते ऐ औने जाने दा टैम ते लग्गना गै ऐ फ्ही बी कटरा जाना कोई इत्थै थोह्ड़े जाना फ्ही बी तुस स्हेई स्हेई सनाओ ओड़ो तुसें किन्ने लैने पैह्ला तुस ज्हार आक्खै दे हून तुस पंदरां सौ उप्पर पुज्जी गे एह् जादा गै होई गेआ कशा बी हां ओह् ते ऐ लेकिन फ्ही बी दिक्खो इ'यां थोह्ड़ा ते घट्ट करना चाहिदा नीं थोह्ड़ा करी ओड़ो घट्ट हूं ओह् ते असेंगी पता दिक्खो हां आटो चलाइयै हून तुस आटो चलांदे ते ओह्दे नै गै गजारा करदे ओह् ते असेंगी पता लेकिन फ्ही बी इ'यां थोह्ड़ा बहुत घट्ट नीं करना तुसें भैया मड़ो इन्ना हारा ते करी ओड़ो हून हून जादा नेईं ते थोह्ड़ा ते घट्ट करी ओड़ो हून दिक्खो हां में इत्थै औगी ते तुस मिगी इत्थै घरा लेई जाह्गे जां अग्गै आना पौग में पैदल

मेरे कन्नै होर बी हैन इक दो जना अच्छा चलो तुस हून मेरी मन्नो हैनी ते नेईं तुसें देना कुसै गी ज्हार नेईं देना तुसेंगी पंदरां सौ ते हून तुस सिद्धा नौ सौ रपेआ लेई लैओ लास्ट हून इस गल्लै गी मकाई ओड़े ते ठीक ऐ फ्ही नौ सौ रपेआ लेई लैओ ते हून आओ उठी लैने ई मिकी

हां ओह् अग्गै हैन दो हां हां ओह् पक्क होई गेदी महारानी खोश चलो ठीक ऐ फ्ही तां ठीक